ہاں جی میں نے لاسٹ ٹائم مکسی آڈر کری تھی مکسی تو لیکن وہ بہت اچھی مکسی نکلی بہت اچھے اس کے بلیڈ بھی بہت اچھے ہیں جار ہیں تین جار ہیں اس میں ایک جوسر بھی ہے اس کے ساتھ میں ایک گرائنڈر ہے ایک مکسر ہے کافی اچھا پروڈکٹ ہے بلیڈ بھی کافی تیز ہیں اس کے اچھی اسٹیل بھی اچھی ہے اس کی کافی اچھا اس کا رسپونس رہا ہے اور کافی کمپنی بھی اچھی ہے بجاج کی کمپنی ہے بجاج کے پروڈکٹ ہمیشہ اچھے ہوتے ہیں جی